आसामाव गाहाय गेलेनाय हान्जा एबा फालिथाइयानो जाहैबाय माने जोलुरखौनौ एबा फुटबल खौनो बुंनांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय माने गोबां अनजिमानि अनसायगिरिफोरा माने फुटबल खौ नायोबा एबा जोलुरखौ नायोब्ला जोङो बांसिनै अनसायनाय फोरखौबो मोन्नो हायो एबा बांसिनै गोसो बोहोनोबो हानायखौहाय जों मोन्नो हायो